शेता खातीर शेतकार जीं वेगवेगळी साधनां साधनां यूज करतात तातूंतलें दर एक साधन म्हणल्यार पयलें साधन म्हणल्यार शेतकार हो शेतांत नांगर हें साधन यूज करता तें करून माती खणपाक बऱ्याक पडटा दुसरें साधन म्हणल्यार खरें वा पाडो आसता तातूंत हें एक साधन घेवन तुमकां जी माती ओर एल्स तुमचें जें बिंयो घालपाक ज्यो जमनी आसा ती एकठांय करून तुमकां जाय तशी एडजस्ट करपाक मेळटा तिसरें साधन म्हणल्यार पिकास आसता जें करून जर नांगर नासलो जाल्यार पिकास घेवन तुमकां ती माती खणपाक मेळटा जी खणली थोडी जमीन आसात जाल्यार पिकासान खणून ती लूज करून घेवपाक मेळटा आनी तुका जाय तशी यूज करपाक मेळटा चवथें साधन म्हणल्यार कोयती वा वेळो आसता कोयती जी आसता जें तुमकां खुबशें बारीक बारीक ज्यो गजाली आसता झाडां आसता ओर ताचे खंयची झाडांच्या खांद्यो ज्यो आसता तुमचे शेतांत ओर एल्स तुमचे जे झाडां रोयतात थंय लागता जाल्यार ते कट करपाक फायदेशीर आसता